हमरा गाँवमे रोजी रोटीके बहुते समस्या रहैत छै कृषि सभ खेतमे काम करै जाइत छै फिर भी ओतना उपजा नहि होइत छै बारिशो जब बारिशके मौसम जब आबैत छै तऽ ढङ्ग से कभी कभी हो जाइत छै तऽ कभी नहि होइत छै गर्मीमे तऽ आरो खराब हो जाइत छै हम हमरा सभके फसल आ अभी हमरा सभकेँ पहिले से अच्छा हो गेल छै काहेकि हमे इहाँके सरकार सभ खेतमे बिजली वला पानि निकलैवाला ई सभ लगाए देने छै जेकरासँ खेतमे पानियो मिलैत छै आरामसँ धूप मिलैत छै जेकरा कारण हम हमराके रोजी रोटी डेली मिल पाबैत छै हमसभ भी चाहैत छी कि सरकारी नौकरी करी इएह लागि सऽ सरकार सभसँ निवेदन करली रहलीहँ कि हम हमहुँ सब नौकरी कऽ करबै तऽ सरकारो से हमरा लोगके पुकार सु सुनके हमरा सभकेँ नौकरी दिलाए देले छै हम अपना सरकारके बहुते गर्व करैत छिऐ कि ई हमरा स सहायता करलै